ویسے عام طور پر دیکھا جائے تو ایک دستور بن گیا ہے کہ عورتیں ہی کھانا بناتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ عورتیں تو صرف گھر کے کام ہی کرتی ہیں چھوٹے کم لوگوں کا کھانا بنانا ہوتا ہے اگر کہیں دعوت ہوتی ہے کوئی پارٹی ہوتی ہے شادی بیاہ ہے ایسے موقعے پر مرد حضرات ہی کھانا بناتے ہیں اور عورتیں تو کھانا بناتی ہیں لیکن اگر مرد بھی اُس ہاتھ بٹا دیں کھانا بنانے میں تو بہت اچھی بات ہے